खेल असांजे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ऐं सहायता दायक सकारात्मक प्रभाव पैदा कंदियूं आहिनि जीअं असां सुबुह खां उथी करे पंहिंजे कमनि में बिज़ी रहंदा आहियूं तीअं असां शाम जो खेल जे दर्म्यानि असांजे जेकी राहत मिलंदी आहे उहो किते बि न मिलंदी आहे कहिड़ो बि खेल खणो खणी क्रिकेट खणो बैडमिंटन खणो वॉलीबॉल खणो जंहिंमें तव्हांखे रनिंग हुजे या भॼंदड़ जी दौड़ हुजे जेकी बि गेम हुजे खेल में असांखे प्रभावित थियणु खपे जीअं असांजो मानसिक तनाव मज मज़बूतु रहंदो आहे असांजे शरीर में जेकी इस्फूर्ती आहे उहो मिलंदी आहे असांजो दिमाग़ु शांति रहंदो आहे असांजे खेल जे दर्म्यानि असां पॉपरली डिसिप्लिन में म रहंदा आहियूं असांजे जेके जेके डिसिप्लिन आहे असांजे अंदरु प्रभाव थींदी आहे उजवल थींदी आहे असांखे बराबरि टाइमिंग सां पंहिंजे हलणो पवंदो आहे असां खेल जे दर्म्यानि खेल जे दर्म्यानि असां पंहिंजे कमुकारु ते बराबरि पंचुअल थींदा आहियूं बराबरि टाइम सां पहुचंदा आहियूं हीअं असांजे खेलनि जे तरीक़े सां असां पाण खे प्रभावित करे सघंदा आहियूं